मां पेंटिंग त इलाही ठाहियूं आहिनि पर हिकिड़ी पेंटिंग अहिड़ी ठाहीं आहे कि इलाही सुठी ठाहीं आहे हिकिड़ी माउ जे कछ में हिकिड़ो ॿार आहे उहो ॿार मतलबु ॿार खे लोली थी ॾिए ऐं माउ जे अखियुनि मां आसूं था वञनि त ॾिसी करे इयं थो लॻे कि मतलबु माउ छो थी रोए त माउ खे मतलबु माउ पंहिंजे ॿार खे झुलाए थी ॿार रोए थो त मतलबु पुठियां इयं थो मतलबु लॻे की बादल ठहिया पिया आहिनि बादल ठहिया पिया आहिनि मींहुं अचण वारो आहे पर मींहुं त अचे नथो न त माउ हिन ख़ातिरि हुनखे सुम्हारे थी मींहुं न अची वञे हिनखे सुम्हारे करे वरी माउ घर वठी ऐं वठी वञा हुनखे सुम्हारे करे पंहिंजे घर जो कमु कयां हिन ख़ातिरि मां अहिड़ी पेंटिंग ठाही कि सभु वा वा कंदा रहिजी विया